असांजे खेत्र में घणेईं अहिड़ा संस्थान ऐं यूनिवर्सिटिज़ याने विश्वविद्यालय आहिनि जेका स्टेम जे खेत्र में जेको आहे शिक्षा ऐं ऐं शोध प्रदान करे रहिया आहिनि सभिनीनि खां पहिरों जेको आहे अगरि असां लखनऊ जी ॻाल्हि कयूं त लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी आहे इंटीगरल यूनिवर्सिटी आहे ऐं पोइ भीम राओ अंबेडकर यूनिवर्सिटी आहे लखनऊ यूनिवर्सिटी जो नओं कैंपस आहे छो लाइ हिते लखनऊ यूनिवर्सिटी जा ॿ कैंपस आहिनि त नओं कैंपस ऐं पुराणो कैंपस आहे इंटीगरल यूनिवर्सिटी आहे एमिटी यूनिवर्सिटी आहे श्री राम स्वरुप यूनिवर्सिटी आहे बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी आहे त हीअ त रुॻो लखनऊ जी ॻाल्हि थी त हीउ लखनऊ जा जेतिरा बि यूनिवर्सिटिज़ आहिनि हू साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनिअरिंग ऐं जेको मेनेजमेंट में जेका ॿार कमु करे रहिया आहिनि पढ़ी रहिया आहिन हुननि खे जेको आहे शोध में ऐं रिसर्च में जेको आहिनि मदद कंदा आहिनि ऐं जेका आहिनि हीउ ॾाढा पुराणा इंस्टीट्यूट आहिनि जीअं असां लखनऊ यूनीवर्सिटी जी ॻाल्हि था कयूं त हीउ ॾाढो पुराणो आहे ऐं हुतां जा फ़ैकल्टी मैंबर्स हुतां जा मास्तर बि जेका आहिनि पुराणा आहिनि ऐं ॿारनि खे स सों रस्तो ॾेखारींदा आहिनि ऐं ॿुधाईंदा आहिनि ताकी सहुलाईअ सां पंहिंजे ऐं डोमेन में जेको आहे रीसर्च करे सघनि ऐं शोध करे सघनि